नमस्ते दूध दूध से बने समान चाहिए पनीर आइस क्रीम पनीर आइस क्रीम चाहिए लेना है जी पनीर चाहिए पनीर को कैसे बन कितना कैसे है क्या है रेट सही पनीर है एक किलो चाहिए सब्जी बनाऊँगी और क्या बनाऊँगी

और आपके यहाँ आइस क्रीम भी मिलता है दही ओ झोरा सौ रुपये लीटर और कम नही होगा ज़्यादा से ज़्यादा लेना हो थोक रेट में तो तब भी नहीं कम होगा

और आपके यहाँ क्या क्या मिलता है केक कैसे मिलता है हमको पंद्रह किलो पनीर दस किलो दूध और आइस क्रीम चाहिए कितना तक मिल जाएगा कल पाँच बजे शाम को आएंगे ठीक है मैम रखिए फिर नमस्ते